تصویر کھینچنے کا مجھے بہت شوق ہے تصویر کھینچنا میری ہوبیز ہے بچپن ہی سے میں نے اپنے تصویروں کو کھینچنا شروع کر دیا ہے ہر موقع پر میں اپنی تصویریں کھینچتی ہوں ہر طرح کے کپڑے پہن کر دھوپ چھاؤں میں اپنی تصویرں کھینچتی ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی فوٹو کو ترمیم کرتی ہوں ترمیم دیتی ہوں تا کہ وہ فوٹو اور زیادہ اچھے لگیں اور لوگ اس کو بہت پسند کریں میں انسٹا وغیرہ پر اپلوڈ کرتی ہوں فوٹو تو اس میں بھی وہ تصویریں میری اچھی آئیں تصویریں جو ہیں میں ترمیم کرتی ہوں وہ ان شاٹ ہو کیمبا اے آئی ٹولس وغیرہ سے میں اپنی فوٹو کو ترمیم کرتی ہوں ترمیم کرنے میں اسکین ٹون چینج کرتی ہوں نئے اسموتھ و فیس اسموتھ کرتی ہوں اور بھی طرح طرح کی چیزیں میں ان شاٹ سے کرتی ہوں گانے وغیرہ ایڈٹ کرتی ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آن لائن ایپ آ رہے ہیں اب تو جن سے ہمارے تر فوٹو کو ترمیم دی جا سکتی ہے